ہمارے گاؤں میں ایک ہاسپیٹل ہے اور ان کے میں ایک ہی ایمبولینس کا سویدھا ہے اور یہ ایمبولینس کا بھی معاملہ اتنا ایسا خراب چل رہا ہے کہ روڈ بھی صحیح نہیں ہے روڈ کے اندر بھی بہت ساری خرابیاں ہیں اور اگر کوئی ایمرجنسی پڑتا ہے جب ایمبولینس کو کال بھی کیا جاتا ہے تو وہ اتنی تاخیر سے پہنچتا ہے کہ ان کے پہنچنے تک بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں بہت سے مشکلات پھر آ جاتی پیش آ جاتی ہیں یہاں تک کہ ہمیں مریض کو واپس خود سے لے جانا پڑتا ہے ان کو کیا کہتے ہیں ہاسپیٹل تک ان کے انتظار میں کافی دیر ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کئی مریض بھی انتقال ہو جاتے ہیں تو ایمبولینس کا معاملہ یہ ہے کہ روڈ کے وجہ سے بھی وہ کبھی کبھی لیٹ ہو جاتا ہے اور کبھی یہ رہتا ہے کہ ایمبولینس کا کنڈیسن بھی صحیح نہیں رہتا ہے کہ ان کا ڈرائیور کہیں ہے کہیں ادھر ادھر گھوم رہا ہے ایک پرفیکٹلی جو اس پر کام کیا جاتا ہے وہ نہیں ہو پا رہا ہے ایمبولینس کا ہے کہ اگر ایک کال کیا جائے تو وہ فوری طور پر فوراً طور پہ اس جگہ پہ جہاں پر سے لوکیسن اس کو بھیجا گیا ہے وہاں پر پہنچے لیکن ٹائم ٹو ٹائم نہیں پہنچ پاتا ہے اس کے اندر بہت سی تاخیر ہو جاتی ہے کبھی گاڑی خراب ہو جا رہی ہے کبھی کچھ ہو جا رہا ہے روڈ کا پرابلم ہو رہا ہے جام کا پرابلم ہو رہا ہے اور ادھر مریض کا بہت سارے ہم لوگ کو پھر پرابلم ہو جاتا ہے ان کو پھر گاڑی سے لے کے ہم لوگ کو خود نکلنا پڑتا ہے یا پھر ڈاکٹر کو وہاں گھر پر ہی بلانا پڑتا ہے مریض کو دکھانا پڑتا ہے تو بہت سے پرابلم ہیں ایمبولینس کو تو خیر اس کا اس طرح ہونا چاہیے کہ ایک کال پر اپنے ایڈریس پہ فوری طور پہ جتنا جلدی ہو سکے اتنی ہی جلدی پہنچنے کی کوشش کرے باقی ہمارے گاؤں میں ہے لیکن بہت سے اس کے اندر بھی اس کے چلتے بہت سے مشکلات پیش آ جاتی ہیں بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے